हय हय आशविनी गांवकर उलयतां

हय आमची हय खोतिगांवाक रावता हांव सद्द्याक टुरिश्ट रावला तशें हांव करता टुरिश्ट गायड तुमी तुमी खंयसान उलयता फोंणेसान आं ओके हां ओके आं हां ओके आनी केन्ना येतलीं तशें ना ना हय ना तशें कांय ना तुमी तुमका केन्ना जाय तेन्ना येवपाचें विजीट दिवपाचें वचपाचें हां ओके ओके आमच्या हांगा हय सद्द्या वायल्ड लायफान आमच्या हांगा वेगवेगळ्या प्रकारचें यें आसा स्नेक्स आसा जिवांणी आनीक मागीर हरणां आसा आनी आनीक अशीं जनावरां आसा वेगवेगळीं

गवे रेडे हय एक दोन आसा सद्या पळोवपा दवरल्या ते लोकांक पळोपा सारके आनी एक लेपर्ड आसा आनी वाघ एक आसा आमी फीस आमी अशी लोकलांक आमी फी एक्चुली कमी घेता पूण आता आवटसायडर म्हण तुमका फिफ्टी पर्सट फीफ्टी फीफ्टी रुपीस पर परसन आसतले

जेवणाचें हय ना ना जेवण तुमी तुमचें हाडपाचें तुमका तुमकां जाय तशें हांगा आमचे गांवान लोकल्स जाल्यार हय हय हय तुमी आमकां फक्त इन्फाॅर्म करचें पडटलें की तुमका जेवण जाय म्हणोन हय तशें जाल्यार आमी तुमका प्रोवायड करूं शकता हय ते चार्जीस एक्ट्रा आसतले तुमका म्हळ्यार एक शंबर रुपया एक्ट्रा पडटले व्हेडलेशे पडपाना हय तुमका कशें हय हय ह्या संडे हां जाता जाता कितल्यांक येतले हय हां ह्या संडे एक्चुली कोण लोक आशपाना सो तुका बऱ्या बऱ्या बऱ्याक पडटले भोंवपाक तुमकां सुशागाद जाय तशें भोंवपाक

हय हय कन्फर्म कर बरें बरें मागीर तुमका काॅल बी जाय करपा आमी ओके ओके हां ओके ओके कन्फर्म न्ही तुमचें पूण तुमचें आयताराक येतलें म्हण आं ओके ओके आनी जेवणाचें कन्फर्म करूं आं बरें बरें ओके ओके ओके लाॅकल फूड बरें बरें